हाँ भैया यह है ना वेजीटेबल सब्ज़ियाँ हमको बुक करवानी थी होम डिलीवरी से सब्ज़ियों में गाजर मिल जाएगी क्या गाजर और टमाटर क्योंकि ऑफ सीजन है इसलिए अच अच्छा अच्छा तो ना इसमें एक किलो गाजर कर लेना एक किलो टमाटर हाँ और आलू एक किलो अच्छा और गोभी और मटर भी लेना है पर यह फ्रेश है क्या भैया दोनों सब कुछ जैसे हाँ लिखो अभी नहीं है मतलब और जैसे हो होम डिलीवरी का क्या चार्ज है आपका लोकेशन हमारी है यहाँ यशवंत मार्ग एम जी रोड के पीछे हाँ चालीस है न

हाँ

हाँ हाँ ठीक है अगर फ्रेश नहीं हो तो फ़िर कल भिजवा देना चलिए और मटर का क्या रेट है हाँ तो ठीक है फ़िर आप अभी जो तीन है वह तीनों भिजवा दीजिए है ना और तीनों भैया फ्रेश हो तो ही भिजवाना नहीं तो फ़िर कोई बात नहीं हाँ चालीस फ्रेश मार्ग हाँ यशवंत मार्ग हाँ ठीक है हाँ ठीक